असां हिते मुख्य जेके त्योहार आहिनि उन मां वॾे में वॾो दीवाली आहे जंहिंमें घणेई धाम धूम सां मल्हाईंदा आहिनि उन में रामचंद्र जेको भॻवानु हुओ चोॾहां साल बनवास कटे आयो त उन जी असां ख़ुशीअ में मल्हाईंदा आहियूं ॾियारी ऐं महालक्ष्मी जी पूॼा कंदा आहियूं मिठाई खाईंदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए खे वाधायूं ॾींदा आहियूं हिकु ॿिए खे मिठाई खाराईंदा आहियूं फटाका ॿारींदा आहियूं त घणो ई कुझु आहे जेको असां मल्हाईंदा आहियूं ॿियो त्योहारु होली आहे होली बि माण्हू धाम धूम सां मल्हाईंदा आहिनि होलीअ में माण्हू पंहिंजे अॻिले जूं दुश्मनी जेके बि आहिनि उहे सभु भुलाए करे हिकु ॿिए खे प्यार सां रंगु हणंदा आहिनि ऐं गीहर खाराईंदा आहिनि आपस में होलीअ जी जेका आहे उहा प्रहलाद जेके प्रहलाद खे जेके जलाई हुई होलिका माता उहो होलिका माता बि ॿारींदा आहियूं उन में बि पूॼा वग़ैरह थींदी आहे उन में बि होलिका खे छेणा ठाहे करे ऐं होलिका जो ॿारींदा आहियूं ऐं परसाद वग़ैरह विरहाईंदा आहियूं उन खां पोइ इहो छा चइबो आहे ऐं गणेश चतुर्थी आहे गणेश चतुर्थी बि वॾो त्योहारु आहे इन में सभु माण्हू गणपति खे श्रद्धा सां वठी ईंदा आहिनि ऐं घर में स्थापना कंदा आहिनि उन जी घर में उन खे सुबुह शाम उन जी आरती थींदी आहे फल मेवा उन ते चाढ़ींदा आहिनि ऐं गणेपति जो पूॼनु तमामु श्रद्धा सां कंदा आहिनि यारहां ॾींहं माण्हू घर में गणपति जी पूॼा वग़ैरह करे ऐं उन खां पोइ उन जो विसर्जन कंदा आहिनि विसर्जन बि घणे धाम धूम सां थींदो आहे उन में बि माण्हू घणे ई ढोल ताशा वॼाईंदा आहिनि नचंदा आहिनि कुॾंदा आहिनि टपंदा आहिनि हुन में बि माण्हू मज़ो वठंदा आहिनि उन खां पोइ ईअं जन्माष्टमी आ जन्माष्टमी बि कृष्ण जो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि कृष्ण जी जनमु ॾींहुं केक कटे करे राति जो मल्हाईंदा आहिनि जन्माष्टमी ॾींहुं माण्हू पूरो ईअं वृत रखंदो आहे ऐं उन खां पोइ इहो नंढी थधिड़ी आहे वॾी थधिड़ी आहे नागपंचम आहे गोगड़ो आहे इहो सभु त्योहार असां मल्हाईंदा आहियूं उन में ऐं माण्हू रोटी उन ॾींहुं न पचाईंदा आहिनि हिकु ॾींहुं अॻु पहिरीं रोटी पचाए छॾींदा आहिनि ऐं ॿिए ॾींहं ते उन खे थधो खाइणो हूंदो आहे नागपंचमीअ ॾींहुं नाग देवता जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं उन में बि थधो खाईंदा आहिनि ॿियो वॾी सतह हूंदी आहे वॾी थधिड़ी उन में बि माण्हू थधो ई खाईंदा आहिनि उन ॾींहुं गरमु न पचाइबो आहे ऐं थधो ई खाइबो आहे इहे असांजा त्योहार आहिनि